आज कल बिहारमे जे हइ स्वास्थ्य विभागके स्थिति ठीक है गाँव घरमे भी जे हइ स्वास्थ्य केन्द्र सभ खुल गेलै हइ आ लोकल मे भी हमर सभके सीतामढ़ीमे जे हइ बहुत अच्छा सरकारी अस्पतालमे जे हइ व्यवस्था हो गेलै हइ ओहिमे जे हइ पहले बाहरमे एक्स रे वैक्स रे होइत रहलै है सीटी स्कैन सभ होइत रहलै है अब जे हइ सभ व्यवस्था भीतरेमे होइ छै जाँच ऊँच भी भीतरेमे होइ छै आ लोकके भी आपात कालके व्यवस्था भी मिलै छै एम्बुलेन्स सभके भी व्यवस्था कर देले है ठीक ठाक साफ सफैया पर भी जे हइ रहै छै आब तनिक मनिक गन्दगी तऽ हर जगह आब आम पब्लिक के कारणसँ हो जाइ छै ओकरा लिअ तऽ कोनो बात न है लेकिन अभि बिहार सरकार जे हइ बिहारमे स्वास्थ्य व्यवस्था जे हइ अब बहुत निमन करलै है आओर आम पब्लिक के गरीब आदमीके लागि बहुत व्यवस्था है अब तऽ धनिको आदमी जे हइ सरकारी अस्पतालमे चल जाइ छै डिलिवरी उलवरी कराबै सभ